میں محمد امجد بول رہا ہوں سر

سر میں نے سی وی دیا تھا ایڈیٹر کے پوسٹ کے لیے ہاں ہاں جی سر آواز آ رہی ہے جی محمد امجد میرا نام ہے سر والد صاحب کا نام جلال الدین ہے اور میں جھارکھنڈ سے ہُوں دیوگھر دیوگھر سے دیو گھر شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا سر دیوگھر بابا کی نگری بولی جاتی ہے وہ بابا ویدناتھ دھام کے نام سے بھی کافی فیمس ہے سر ویسے آپ صاف بولیے نہ سر بٹلہ ہاؤس اوکھلا میں ساؤتھ دہلی میں جی جی جی جی سر اُردو اخبارات میں ہم نے بہت کام ہے اِس سے پہلے ہم میں کام کیے ہیں سر اور اُس کے ایڈیٹر قاری محمد میاں مظہری صاحب تھے اور یہاں ہم نے لگ دو سال تک کام کیا ہے اور تین سال تک ہم نے جدید کائنات جدید میں بھی کام کیا ہے سر اور اِس کے ایڈیٹر شمس حجازی صاحب تھے سر اور اِس کے اِس کے بعد ہم نے روزنامہ ہندوستان ایکسپریس میں بھی کام کیا ہے سر اور دو ہزار سر ہم نے اُس میں سب ایڈیٹر کے طور پر کام کیا ہے سر جی جی یہ ہم یہ اُردو سر ہندوستان ایکسپریس دہلی اُردو اخبار ہے اچھا جی سر بہت بہتر کر سکتا ہوں سر ہم نے فری لانس میں ہم نے ریختہ کے لیے کام بھی کیا ہے سر ہم کر سکتے ہیں اِس کو ٹرانسلیشن ٹرانسکرپشن بھی کر سکتے ہیں اور اُس کو ہندی میں بھی کر سکتے ہیں اور پلس سر ہم غزلوں کی جو وہ اَوزار ہیں نا اُس کو بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں جی سر تو میں اب امید کر سکتا ہوں کہ سر یہ ہمارا یہ پکا ہو جائے گا جی تو یہ کنفرم سممجھیں سر ہم تو میں کب کب آپ سے بات کر لوں پھر دوبارہ سے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بہت بہت شُکریہ